चडशें गावांत शेतकरी गरीब आसता तांकां आपलो पीक घालपा सरकारांनी पयशांचे मदत करचें एक एक वर्सां पावस कमी आसता तेन्ना शेतकाऱ्याक खूब नुकसान जाता आनी खुबशें शेतकरी ह्या खातीर आत्महत्या

आर्थीक आदार घेवपाक तांकां हांगा थंय भोंवडायता आनी त्याच खातीर शेतकाऱ्याक खूब त्रास सहन करपा पडटा ह्या परिणामा खातीर शेतकाऱ्यांच्या भुरग्यांचेर सुद्दां अफेक्ट जाता खूबशे शेतकरी भुरगे चड शिकपा पावना व्हडले व्हडले कारखाने तांचो जागो घेवपाक येता आनी शेतकऱ्याक खूब त्रास दिता आनी एक एक इंडस्ट्रीज शेतकऱ्याक फसयता